दिक्खो में तुं'दे तुं'दे इद्धरों इक कैब बुक कीती ही ते ओ ड्राइवर बी बड़ा चंगा हा ते हून में दूए थाह्र जाना ऐ मिगी आने आह्ले दिनें च मिगी दूए थाह्र जाना ऐ ते में उसदी कैब गी बुक करना चाह्न्नी आं मिगी उ'दे बारे च सब कुछ दस्सो उ'दी डिटेल देओ ओह् कुद्धर ऐ ते होई सकै ते मेरी ओह् आह्ला ओह् ई बंदा मेरी कैब बुक करो जिदे कन्नै में पैह्लें गेई दी ही ओह् बंदा शैल ऐ